गेलेनाया मानसिफोरनि थाखाय जोबोत गोनांथार गेलेनायजों माखासे दुखु सुखु मेंनाय गांनाय गासिखौबो बावगारलांजोबो गेलेनाया मानसिफोरनि गोनांथि होनजायो माखासे गेलेनायफोरा देहानि थाखाय बिरात गाहाम जेरै बल जोनायानो होन काबादि गेलेनायानो होन गासिबो खेलायावनो मानसिफोरनि थाखाय गोबां गोनांथि दुखु सुखुयाव थानाय दुखु सुखुयाव हेफाजाब होनाय होनोब्ला गेलेनाय जेरै बैसागु खेलायाव गोबां रोखोमनि खेला होयो जेरै खारनाय बारनाय जोनाय बल जोनाय लं जाम्फ बारनाय गासिबावबो बर'फोरनि इम्फरटेन्ट होनोब्ला गोनांथि होनोबा गेलेनायानो माखासे दुखु सुखुआव गोबां हेफाजाब होयो गेलेया लासेनो थायोबा माखासे बेमार आजारावबो गोलैनो आसा थायो जेरै माखासे मानसिफोरा गेलेया लाबानो न'आव थानाय बेनिखायनो गेलेनायानो गोनांथि गेलेनायजोंसो मानसिफोरनि सानाय सुनाय लोमजानाय साजानाय गासिबो गोगोम थायो गेलेनाया गोनांथि होनोब्ला